जैसे गाड़ी चलाते हम तो रोड में कीचड़ के लिए परेशानी होती है और बहुत परेशानी कठिनाई होती है रह गया जो जैसे बारिश हुआ उस उस टाइम में बहुत परेशानी ज़्यादा हो जाती है इसलिए बहुत दिक्कत आती है लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं ये ड्राइविंग बहुत अच्छा से करें जैसे ट्राफिक हुआ उसमें भी जाम लग जाती है रह गया जो क्या कहता है खूब धूल जब आती है तो धूल जैसे मिट्टी पड़ती है आँख में उसमें भी परेशानी होती है हेलमेट लगाना पड़ता है

बहुत अइसन परेशानी है जो जहाँ दो घंटा में काम करना पड़ता तब पहुँचना है हाँ पहुँचते हम पाँच घंटा पहुँचते हैं इन सबसे परेशानी है रोड में चलने से गाड़ी अधिक भी चलती है इस इससे भी परेशानी है हम लोग तो सोचते हैं जो जितना कम से कम स्लो में चले जो अच्छा रहे

सोचते हैं जो रोड और बन जाए तो अच्छा है रह गया जो ठीक है पहुँचेंगे तो समय से घर पहुँच जाएँ घर का भी आदमी परेशान रहता है जो कहाँ गए हैं नहीं गए हैं कब आएंगे इससे भी परेशानी होती है और सोचते हैं जो जल्द से जल्द पहुँचे जैसे कोई पहाड़ मिल जाता है चराहनी मिल जाता है उसमें भी परेशानी है कोई पेड़ गिर गया उसमें भी बचाना के कोशिश करते हम लोग जैसे कोई मवेशी दौड़ गया उसमें भी जाने का बजाने का कोशिश करते हैं जो डर लगता है या कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इसी तरह से बचते बचते चलते हैं हम लोग और चलना चाहते हैं और रह गया जो पहुँचेंगे तो घर का भी आदमी सोचते हैं यहाँ सवेरे टाइम से पहुँच गया

फिर चले दूसरे दिन रोज फिर उसी परेशानी धूप बारिश कहीं ट्रैफिक जाम ये सबसे तो कठिनाई होती है और चलना चाहते हैं चालीस का इस्पीड में तो चलते हैं दस बीस का इस्पीड में चलना पड़ता है तो इसलिए टाइम लगता है परेशानी है तो है रोड में बहुत ज़्यादा परेशानी है ये सब के लिए हम चाहते है जो अच्छा से रोड ओड बनाया जाए तो हम लोग को कठिनाई नहीं पड़े बहुत परेशानी होती है और चलना के सोचते हैं जो अब चलेंगे तो बारिश आ जाती है पहुँच पाते नहीं हैं टाइम से कहीं तो क्या करें इसको फिर भी हम लोग चलते हैं हेलमेट ओलमेट लगा के चलते हैं बारिश के टाइम में कपड़ा भी भीग जाता है इसके लिए चलना पड़ता है चलते हैं कठिनाई तो है इसके लिए हम लोग सोच रहे थे ये अच्छा से अच्छा रोड बने और चलता चलते ही रहें रहे गया जो और चीज का तो है नहीं कोई चीज